موجودہ دور میں دہلی میں خواندگی کی شرح دوسرے مقام پر ہے دہلی اپنے ملک کے تمام ریاستوں کے مقابلے میں ایک ممتاز مقام رکھتی ہے اس کی خواندگی کی شرح مختلف تاریخی دوروں میں مختلف حکومتوں کے بنیاد پر تبدیل ہوتی رہی ہے جیسا کہ دہلی دنیا کی بڑی آبادی والے شہر میں شمار ہوتا ہے اسی طرح دہلی مختلف حکمرانوں کا مرکز رہا ہے